सर आप ब्लूमिंग हैंडीक्राफ़्ट से बात कर रहे हैं सर एक्चुअली मेरे एक फ़्रेंड ने सजेस्ट किया था उसने पिछले ही मंथ अपने घर के लिए हैंडीक्राफ़्ट चीज़ें बनवाई थीं और मेरा अभी जस्ट दो दिन पहले घर तैयार हुआ है मेरे को भी हैंडीक्राफ़्टस की ज़रूरत थी तो मैंने उसे सजेस्ट किया तो आपका नंबर दिया सर मतलब मेरे को थोड़ा मिट्टी टाइप का बना हुआ थोड़ा रस्सी टाइप का या और या कोई वॉल पेंटिंग टाइप यस सर तो इसकी सर प्राइज़िस कितनी पड़ जाती होंगी मीडियम साइज़ सर तो फिर आप उसकी फ़ोटो मैं आपको नंबर दे देता हूँ आप मेरे को उसकी कुछ फ़ोटोज़ भेज दीजिएगा

और और नहीं तो आप एड्रेस भी सेंड कर दीजिएगा तो मैं एक बार आ गया है वहाँ विज़िट कर जाऊंगा बिल्कुल सर एक बार नंबर ले लीजिए आप ऐड्रेस सेंड कर दीजिएगा सेवन फ़ोर एट नाइन थ्री नाइन टू जीरो फ़ोर नाइन ओके सर ओके सर थैंक यू